हमरा बहुत तरहके एहन पौधा छै जे हमरा लगाबल बहुत जादा पसन्द छै जेना अहाँ कोनो फूलोके पौधा हम लगबय छी हमरा बहुत जादा पसन्द छै फल फूलके भी लगेलहुँ पौधा हमरा बड्ड पसन्द छै लगेनाइ हम फूलमे जेना गेनाके फूलके जेना पहिला फूलके गाछ रोपल रहल ओइमे गेनाके फूल फड़ल रहल ओकरा पहिले अच्छासँ सुखा देलहुँ सुखा सुखि गेल हम ओकर बाद ओइ बीजके आनिकऽ अपन बगीचा भयल या दरबज्जापर साइडमे पहिले ओकरा फूल रोपेके लिए ओतऽ मट्टी खोनलहुँ माटि खुनिकऽ ओइके बाद ओइमे कनि कनि पानि छिड़कलहुँ कि ओइ जगह मुलायम भऽ जाइ ओइके बाद एक दिन छोड़ि देलहुँ ओइके बाद काल्हि भऽ कऽ ओइ मिटटीके फेरसँ खोदि देलहुँ खोदि के बाद ओइमे हम जे गेनाके फूलके सुखाके रखलहुँ ओकर बीज ओइमे छिड़कलहुँ छिड़कि कऽ फेर हल्का हल्का पानि छिट देलहुँ पानि छिटकऽ ओइपरसँ मट्टी डालि देलहुँ फेर ओकरा सब दिन ध्यान राखलहुँ सुबह उठिकऽ ओइमे पानि डाललहुँ पानि डालति डालति किछु दिन बाद उ कनिगो पौधा टाइमली भेल ओइके बाद ओकरा आओर ध्यान राखयके पड़ि जाइ छै जेना गाँव घरमे अहाँके बकरी आर देखय लए मिलय छैक गाय भैंस मिलय छै ओइ सबसँ हुनका बचायल जाइ छै बचबय छी ओइके बाद धीरे धीरे उ पौधा बड़ा होइ छै फेर ओइमे फूल फड़ल फूल देखयमे बड्ड नीक लागय छै फूल तोड़िकऽ घरके लोग सब पूजा करय छथिन गाँवोमे बहुत एहन आदमी छथिन जे लऽ जाइ छथिन आओर हमरा गुलाबके फूल लगबयमे भी जादा अच्छा लागय छै जेना हम कतहु देखलहुँ गुलाबके फूल हुनकासँ माँगि लेलहुँ या कहलहुँ कि हमरा दिअ हम अपना एतऽ लगेबय फेर गुलाबके फूलके डाढ़ि काटिकऽ अनलहुँ आओर गुलाबके फूलके ठाढ़ि लगबऽसँ पहिले हुनका एक दिन पानिमे कोनो गिलासमे पानिलऽ कऽ ओइके बाद ओ डाढ़िके राखि देलहुँ एक राति छोड़ि देलहुँ ओइके बाद फेर सुबह उठिकऽ ओ ठाढ़िके दरबाजा आरपर या कोनो बाड़ी आरमे गेलहुँ ओइके बाद माटि खुनिकऽ ओइके बाद ओइमे कनि पानि डाललहुँ कनि देर छोड़ि देलहुँ ओइके बाद फेर ओइमे पेड़ लगेलहुँ ठाढ़िके लगेलहुँ ओइके बाद पानि डाललहुँ ओइके बाद फेर छोड़ि देलहुँ ओइके बाद चना सब होइ छै ओकरा किछु दिनके बाद ओइमे पौधा निकलय लागल फेर ओकरा ध्यान रखनाइ बहुत जरुरी भऽ जाइ छै किएक कि गाँव घरमे बकरी रहल गाय भैंस रहल तऽ कभी गाय भी भागि जाइ छै या कभी अहाँके अगल बगलमे बकरी तरहाल तऽ उहो खुलिकऽ चलि आबय छै ओइ सबसँ बचाव करय लए हम उ पेड़के अगल बगल ढ़ाठ भी घेर देलहुँ जइसे हमर पौधा सुरक्षित रहय ओइके बाद हम रोज ओइमे पानि भी डाललहुँ किछु दिन पानि डालैत डालैत उ पौधा पेड़मे बदलि जाइ छै ओइके बाद अहाँ फेर किछु दिन ध्यान रखबय ओइके बाद उ पौधा पेड़सँ बनि जायत ओइके बाद ओइमे फूल फड़य छै जे अहाँकेँ देखयमे भी बड्ड नीक लागत आओर पूजा करयमे भी बहुत अथी रहय छै ओइके बाद अहाँके सबसँ बड़ा बात छै गुलाबके फूल जे आइकाल्हि सबके पसन्द होइ छै उ बहुत सुन्दर फूल होइ छै फूलमे अगर सबसँ पहिले कोनो फूलके नाम आबय छै तऽ उ गुलाब रहय छै जे अहाँके बड्ड पसन्द रहय छै एहि वजहसँ पौधा लगबे लए हमरो बड्ड पसन्द छै आओर एहन बहुत जादा फलके भी पौधा लगेलहुँ जेना हमरा आरके गाँवमे अमरुद भए गेल आम लीची एहन पौधा हमसब आनिकऽ लगेलहुँ दरबज्जापर कि हर साल लोकके अलग अलग देखलहुँ जे केकरोमे फड़ैत तऽ फेर सोचलहुँ कि चलु हमहुँ लगबय छी तऽ अगला साल या चार साल पॉँच साल बाद हमरो फड़त तऽ हम अमरुद आर के पौधा भी आनिकऽ लगेलहुँ तऽ ओकरो आरके पौधा लगेलहुँ फेर ओकरा ध्यान राखलहुँ बहुत अच्छासँ जबतक उ पेड़ नहि बनि जाइ ओइके बाद सबसँ बड़ा बात छै कि ओकरा मालजाल बकरी ई सबसे बचेनाइ बहुत ज्यादा जरुरी रहै छै अगर अहाँ बचा लै छी तबे उ पेड़ बनल फेल फेर अहाँ ओइमे सँ अहाँके फल फड़त फेर अहाँ फल खा सकलियै हन